हलो जी ये शिव ट्रैवल एजेंसी से बात हो रही है जी हमें इंदौर के लिए एक ट्रिप करनी थी इंदौर जाने के लिए दस लोगों के लिए तो

एक गाड़ी एक गाड़ी तो नहीं हो पाए एक गाड़ी में तो नहीं आ पाएंगे है ऐसी गाड़ी कोई अच्छा दो गाड़ी तो ये इंदौर में कौन कौनसी जगह घुमाएंगे आप इंदौर में नहीं अभी पहली बार जा रहे हम नहीं क्या नहीं क्या होता है कि कई बार हम चले जाते हैं फिर ड्राइवर बोलता है अरे यहाँ नहीं जाएंगे ये दूर है ऐसा तो नहीं रहेगा नहीं कई बार होता है ऐसा कि ड्राइवर मना कर देता है कि वहाँ नहीं जाएंगे इतना दूर नहीं जाएंगे हाँ हाँ

अच्छा हाँ तो कौन सी रहेंगी गाड़ी कौन सी रहेगी गाड़ी

अच्छा अच्छा हाँ हाँ एक इनोवा कर लेंगे और एक और कर लेंगे फिर दस लोग हैं तो दस लोग के हिसाब से करना है

और मतलब चार्जेज़ वगैरह मतलब क्या कुछ मतलब उस हूं हूं हाँ हाँ अच्छा

और हाँ हाँ तो गाड़ी गाड़ी की कंडीशन वगैरह तो सही है ना

ग्यारह तारीख को जाना है जाने का यहाँ से प्लान है हमारा ग्यारह तारीख को और कौन कौनसी एकाध मतलब कुछ जगह का वहाँ तो बताइए जैसे कहाँ कहाँ है इंदौर में कौन कौन सी जगह फ़ेमस है हाँ हाँ

हूं हूं

हाँ हाँ हाँ और उज्जैन उज्जैन भी उस इसके साथ हम सोच रहे थे उज्जैन भी चले जाऍं हाँ हाँ तो वहाँ महाकाल के मंदिर चले जाते

तो ठीक है फिर हम आके कल वहीं आपके ऑफ़िस आके बात करते हैं हाँ हाँ हाँ

ठीक ठीक ठीक है फिर आता हूँ मैं नमस्कार